جی ہاں میں نے اسکول میں ڈرائنگ سیکھی تھی اور یہ میرا پسندیدہ مضمون تھا میں کچھ اچھے اداروں جیسے این سی اے نیشنل کالج آف آرٹس اور دیگر ڈیزائن انسٹیٹیوٹس سے واقف ہوں جو فنکاروں کو آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں ایک پیشہ ور آرٹس بنوں اور اپنی نمائش منعقد کروں ان اہداف کو حاصل کرنے کے لیے میں روزانہ مشق کرتی ہوں آن لائن کورسیز لیتی ہوں اور تجربہ کار فنکاروں سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہوں